हाँ हेलो

मुझे फोन खरीदना है एक

मुझे एक रेडमी फ़ोन खरीदना है मुझे रेडमी फ़ोन चाहिए फाइप फाइप वाय हाँ और वह अच्छा रहना चाहिए उसमें कुछ खराबी नहीं न है कम्प्लीट

ओ उसमें बता सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या होता है कैसे होता है क्या उसमें रैम रोम जी बी वगैरह कितना है

ग्यारह हज़ार सौ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं तो मगर ज़्यादा लग रहा है मतलब जितना फोन है उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है न उससे थोड़ा सस्ता नहीं मतलब थोड़ा लेस वगैरह करिए न पाँच परसेंट लेस नहीं मिलेगा क्या नहीं हमें हमें तो थोड़ा पाँच परसेंट लेस वगैरह चाहिए आप थोड़ा ज़्यादा दाम बोल रहे हैं जितना क्वालिटी है नहीं इस फ़ोन का उससे ज़्यादा आप बोल रहे हैं दाम

एक अच्छा दाम बता दीजिए जिससे हम भी खुश आप भी खुस अच्छा दाम जैसे होता है और ठीक है तो आपको आप कैश पेमेंट चाहिए या फ़ोनपे या गूगल पे वो ठीक है आज शाम तक आपको मिल जाएगा ठीक है हम फोनपे मार दीजिए कितने बजे तक तीन बजे तक

ठीक है न ठीक है रखते हैं